پرانے دور میں بچے میدانی کھیل کھیلا کرتے تھے گھروں سے باہر جا کر کھیل کھیلنا ان کا مشغلہ تھا اور بچے کھوکھو کبڈی کرکٹ اور کانچولی وغیرہ یہ سب کھیل کھیلتے تھے مگر جدید دور میں ماڈرن زمانے میں بچے صرف موبائل میں آن لائن گیمس وغیرہ کھیلتے ہیں جیسے پبجی وغیرہ اس میں بہت جدت آئی ہے بچے باہر جا کر گیمس نہیں کھیلتے صرف گھر ما گھر میں رہ کر گیمس موبائل میں گیمس کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ میں گیمس وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں